जी आप हमें खेती के बारे में कुछ उपाय बता सकते हैं

हमको मतलब कोई बीज लेना है उसमें मतलब कौन सा बीज ऐसे करेंगे जो जल्दी उसकी फ़सल पूरी हो अच्छा चलिए भिंडी का बता दीजिए तो कैसे मतलब कौन किस तरह का उसका लाना है बीज को और

अच्छा उसको फूलने के लिए मतलब उसका बीज लाएँगे अच्छा अच्छा गहराई में डेढ़ से दो इंच में और दूरी में दूरी में

अच्छा और उससे पहले उसमें खाद क्या लगेगा उसमें किस तरह का दवाई देंगे क्या करेंगे

अच्छा जी अच्छा उसमें पानी में भी खाद पड़ेगा मतलब जैसे उरिया हो कैल्सियम हो यह सब देना होगा पहले पानी में नहीं देना है

अच्छा और उसको लगभग दो महीने के अंदर में वह निकल जाएगा तीस से चालीस दिन में

अच्छा